मैं अपने छोटे भाई को बहुत आगे तक पढ़ाना चाहता हूँ उसने रिसेंटली बी ए कंप्लीट किया है बी ए कंप्लीट करने के बाद वापस उसने बी एस सी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और जैसे उसका बी एस सी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है वह कह रहा है की मैं आई ए एस की भी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उसको आई ए एस आई पी एस जहाँ तक वह पढ़ना चाहता है वहाँ तक पढ़ाऊँगा खूब अच्छी तैयारी करवाऊंगा अभी उसका सारा खर्चा मैं ही देख रहा हूँ कोचिंग की फीस स्कूल की फीस दसवी क्लास में भी उसकी अच्छी परसेंटेज थी ऐटी ऐट के आस पास ट्वेल्थ क्लास में थोड़ी कम रह गई थी सेवेनटी सेवन के आस पास क्योंकि मैं उसके साथ में था नहीं और अकेले दोस्तों के साथ लग गया था तो इस वजह से थोड़ी गलत संगत की वजह से उसकी परसेंटेज थोड़ी कम रह गई अभी ठीक है अच्छे से पढ़ाई कर रहा है खूब आगे जाएगा जहाँ तक है आई ए एस बना कर ही रहेंगे